کبھی کبھی یہاں کے اسپتالوں کے معاملے میں اچھا تجربہ نہیں ہُوا ہے ایک بار میں بیمار ہُوا اور میرے والدین مجھے اسپتال لے گئے ہمیں بہت لمبی قطار میں کھڑا رہنا پڑا اور پھر جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اُنہوں نے ہمیں بتایا کہ اُن کے پاس علاج کے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں ہمیں دوسری جگہ جانا پڑا اور مجھے مہنگا علاج کروانا پڑا یہ ایک بہت ہی مایوس کُن تجربہ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اسپتالوں کو اپنے علاج کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے میں نے دیکھا ہے کہ اسپتالوں میں کئی مسائل ہیں ایک مسئلہ وسائل کی عدم دستیابی ہے کئی بار اسپتالوں میں ڈاکٹر اور نرسوں کی قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتظار کی لمبی قطاریں پیدا ہوتی ہیں دوسرا مسئلہ مہنگا علاج ہے اسپتالوں میں علاج بہت مہنگا ہو سکتا ہے جو کئی لوگوں کے لیے قابلِ رسائی نہیں ہوتا ہے آخر میں ہسپتالوں میں لمبی قطاریں ہیں کئی بار مریضوں کو اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے جو اُن کے صحت کی حالت کو خراب کر سکتا